हेलो हँ सरजी बोलैत रहली हँ तनी कि हमरा तनी अथीके बारेमे बताउ ने चीज सब जइसेकि हो गेलक अहाँके जे चन्द्रयानके बारेमे किछु हमरा बता दू जे हमरो तनी कइसे बनै छै कि सब काज यहाँ कइसे चलै छै आओर जइसेकि अहाँके मतलब ई परमाणु बम हो गेलै ईसबके बारेमे तनी बताउ एहि सबचीजके हइ जे काज कइसे चलै छै जे से की होइ छै तऽ तऽ जइसेकि मतलब ईसब दूनू चीजके बारेमे तऽ बता देलिए एखन अथी जइसेकि कोइ बल्बके जइसे हवा डलाबैके हइ जइसेकि बहुत आदमीसँ सुनलिए गोबरगैस तऽ ओकरा लेल की की करैके होतै कइसे बने छै मतलब ईसब बताउ ने हँ अच्छा ई अच्छा ईहे अथी अइसे ही अइसेसब बनै छै ने मतलब

अच्छा जइसेकि धूपमे रखबै आओर बस चार्ज हो जेतै ने ओवला सिस्टम नहि हइ ठीक हइ ठीक हइ सरजी